अस्सी हज़ार सात सौ निन्यानवे एक लाख पचास हज़ार दो सौ पच्चीस चार लाख पचपन हज़ार आठ सौ सत्तर छ लाख पचपन हज़ार आठ सौ बयालीस आठ लाख साठ हज़ार नौ सौ अस्सी